ماہی گیری سے متعلق بہت سارے ماحولیات یا تحفظ کے مسائل ہیں جن کے بارے میں میں بہت زیادہ فکر کرتا ہوں کیونکہ ماہی گیری ایک ایسا مشغلہ یا ایک ایسا کام ہے جو ہماری ضروریات کی وجہ سے ہماری بہت ساری ضروریات صرف اسی وجہ سے ہیں ماہی گیری میں بہت سارے لوگ مچھلی پکڑنے کا کام کرتے ہیں یا مچھلیوں کا کاروبار کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ مچھلیاں کھاتے ہیں لیکن حالیہ دنوں میں پانی بہت زیادہ گندا ہو گیا ہے پانی میں بہت زیادہ کچڑا پڑا رہتا ہے جس کی وجہ سے پانی گندا ہو گیا ہے اور پانی گندا ہونے کی وجہ سے ماہی گری کا کام بہت متأثر ہو گیا ہے تو ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اِس پاس آس پاس کے نہر دریا یا پانی والی جگہ جگہوں کو صاف ستھرا رکھیں جس سے ماہی گیری کے جو بھی مسائل ہوں وہ دور ہو جائیں